हलो नमस्कार कहिए

अच्छा तो समस्या क्या हो रही है आपकी अच्छा इस्कूल में और और कोई प्रॉब्लम

अच्छा टीचर लोग टाइम पर आते हैं टीचर लोग टाइम पर आते हैं अच्छा बच्चों की उपस्थिति बच्चा सब इस्कूल पहुँचता है अच्छा इस्कूल की साफ़ सफ़ाई तो क्या स्थिति है अच्छा सफ़ाई कर्मी नहीं हैं इस्कूल में अच्छा अच्छा कचरा प्रबंधन के लिए वो बॉक्स वॉक्स लगाया गया है वहाँ अच्छा बच्चे सब जो मिडडे मिल का भोजन करते हैं वह सब बर्तन वर्तन साफ़ करने के लिए वहाँ तो पूरा पानी वानी की व्यवस्था पूरी है ठीक ठाक

अच्छा विद्यार्थी करते हैं अच्छा टीचर सब उस खाता नहीं है टीचर सब नहीं सिखाते हैं कहाँ धोना चाहिए नहीं धोना चाहिए ये सब नहीं बोलते हैं वहाँ अच्छा आपका इस्कूल कहाँ से कहाँ तक चलता है अभी क्या नाम है इस्कूल का अच्छा कितने टीचर होंगे उसमें अच्छा टीच मैडम तो सब इस्कूल में टीचर सब की उपस्थिति ठीक नहीं है अच्छा साफ़ सफ़ाई की भी व्यवस्था नहीं है ठीक है कचरा प्रबंधन के लिए भी व्यवस्था नहीं किया गया है ठीक पानी की भी सुविधा है क्या पानी की सुविधा है बच्चों को नहीं अच्छा शौच के लिए बाहर जाता है बच्चा या क्लास में है व्यवस्था इस्कूल के अंदर चलिए ठीक है फिर हम देखते हैं इस पर क्या कर सकते हैं ठीक है रखिए ठीक